बर्ड वॉचिंग तो मैंने कभी की नहीं है लेकिन हाँ एक बार मैंने एक पक्षी देखा था गिर्गल चिड़िया थी मैं ने उस पक्षी को देखा था जो बहुत ही दुर्लभ मुझे बहुत ऐसा लग रहा था जो बीमार है शायद गर्मी से या किसी कारण फ़ुट पार्टहर्टिंग रहती और बहुत ज़्यादा ऐसा बैठा हुआ था जी से मुझे उसको देख के बिल्कुल ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा असधारण है दुर्लभ है शायद वो चल फिर पा नहीं रहा था तो मुझे उसको देख के एक बार ऐसा लग था